हेल' सार सार माबा आङो लन लानो नागिरदोमोन नार्सिं कर्स खालामनो थाखाय बे एसे इक'न'मिकेलि एसे प्रब्लेमजों आङो लन लानो नागिरदोंमोन माबायदि माबायदि प्रसेसफोरा आरो मा मा डकुमेन्सफोरखौ नांगौ सारआ एसे फोरमायदो

औ बेखौ दिहुन बेखौ दिहुननाय जायाखै सार माने फाइभ फाइभ फाइभ लाखस बिदि ओं ओं नार्सिं नार्सिं कर्सनि थाखाय औ माने औ मा मा डकुमेन्सखो नांगौ बेखौहाय एसे खोन्था सारआ

औ अ औ हायार सेकेन्डारि औ पास औ

अ अ

पान कार्ड दङ पान कार्ड दङ दे औ औ औ एकाउन्टबो दङ एकाउन्ट खुलिनायबो दङ

औ जागोन दे सार

जागोन दे सार आं लाना थांगासिनो थांगोन अ साबमिट खालामगोन डकुमेन्सफोरखौहाय अ थेंक इउ दे होमब्लालाय सार अ दे